जोंनि गामि ओनसोलाव सावस्रि जोथोन दावबायनाय सोलोंथाइ आरो गोबां बिथिंफोरावनो जौगाबावनांगौ होन्नानै आं सानो मानोना जोंनि गामि ओनसोलनि माखासे गोबां सुबुंफोरानो सा ससेयावनो फरायनाय गारनानै बायदिसिना गाज्रि खामानिफोरावसो गफबनानै थायो जेरै जौ जुवा बायदिसिना गाज्रि खामानिफोर बेफोरावसो गफबनानै थायो आरो बिसोरो गाव गावनि न'खराव जौ लोंनाय बायदिसिना बेबायदि खालामो जौ लोंनानै गाव गावनि न'खरफोरावबो दावराव खालामो आरो बेबायदिनो गावनि गथ' गथाय बिमा बिफाफोरखौबो सुग होआ बायदिसिना आरो बिसोरो जेबबो साननो रोङा सोलोंथाइनि फारसेबो बिसोरहा जेबो गियान गैया आरो बिसोरो गाव गावनि फिसा फिसौफोरखौ लेखा फोरोंनांगौना मानांगौ बेफोरखौबो जेबो साननो रोङा सामफ्रामबो बिसोरो सोरांब्लानो बिसोरो जौ जुवायावसो गफबनानै थायो आरो बैसोर बायदि सुबुङानो समाजनि माखासे गाज्रि खामानिफोराव लोब्बा खालामो आरो जोंनि गामि ओनसोलनि लामा सामाफोरा दासिमबो मोजां जायाखै जेरै जोंनि ओनसोलनि गोबां दालांफोरानो दासिमबो गोबां गाज्रि हालोदाव दं जेरै औवा जेनलाब बायदिसिनानि दालांफोर दं दासिमबो जोंनि ओनसोलाव दं आरो बेफोर दालांफोरा दैज्लां जायोबा एबा दै बाना जानाय समाव बेफोर गासिबो औवानि जानलाबफोरा बुखारलाङो आरो बेफोर दालांखौ सरकाराबो दासिमबो नायस'नाखै बेनिखायनो सरकारनिफ्राय बे मददखौनो नागिरोदि सरकारा बे दालांफोरखौ जोंनि ओनसोलनि दालां लामाफोरखौ नायसननांगौ आरो बे दालांफोरखौ थाबैनो बानायनानै होनांगौ होन्नानै आं सानो